हँ नहि पता चलल फेरसँ नाम कहियौ अपन माछ यए सभ रङ्गके माछ छै कोन माछ लेबै नाम कहियौ ओकर सभ रङ्गके माछ छै सभके दाम अलग अलग छै हँ हँ सभ रङ्गके माछ छै जे माछ लेबै से तकर दाम कहैले कहब गरइ छै पोठी छै खेसरा छै रेहू छै कोन लेबै दू सए साठि टका किलो छै ई खेसरा एक सए अस्सी छै अढ़ाइ सए अढ़ाइ सए टका किलो पोठी छै एक सए बीस टका किलो हँ अहाँ लेबै कोन माछ कहियौ ने कतेक लेबै तखन ने ओहि हिसाबसँ छोड़ब या जे हैत से करबै तऽ कहियौ ने कतेक माछ लेबै तखन ने छोड़ब जे ओहि हिसाबसँ छोड़ब दस किलो एक हँ तऽ कोन लेबै से कहबै तखन ने ओकर ओहि हिसाबसँ दाम छोड़ब हँ खेस खेसरा रहै ने एक सए अस्सी टाका किलो खेसरा खेसरा अहाँके दए देब हँ डेढ़ एक सए एक सए सत्तरि हँ सत्तरि साठि दए देब

एक सए सत्तरि टाका देब ताजा माछ एतयसँ एतयसँ बाउ एतयसँ बहुत बहुत दूर तऽ रोहु अढ़ाइ सए तीन सए सभ दू रङ्गके छै जे जिन्दा छै तीन सए जे मरल छै से अढ़ाइ सए जिन्दा तऽ तीन सए भेटत ताजा माछ एकदम देब सामनेमे बनाए कऽ बनाइयो कऽ दए देब नहि ओतेक सस्तामे नहि हैत किआक तऽ हमर माछ बहुत प्रसिद्ध छै से अहाँ पुछि लेबै ककरोसँ बहुत दूर दूर तक जाइत छै हम ताजा देब एकदम बर्फवला माछ नहि यए हँ हँ तऽ भाड़ा खर्चा कए कऽ एलियै तऽ बढ़िआँ समान छै तखन ने अहाँ एलियै बढ़िआँ तखन ने अहाँके बढ़िआँ समय देलहुँ हेँ बढ़िआँ माछ सामान नहि डेढ़ सए टाका नहि हैत अच्छा ठीक यए राखू अबैत छी तखन बात करब